हाँ भाई साहब हमको प्रयागराज स्नान करना जरूरी है और परिवार सहित चलेंगे तो आप हमें वहाँ पहुँचाने में क्या कि आप भाड़ा लेंगे और तो कम से कम हमसे भाड़ा ले लीजिए इसलिए कि हम बहुत गरीब आदमी है हमाम बहुत परेशान हैं और हमको बिहाप जाना अपने तरफ से स्नान करा रहे हैं इसलिए निवेदन है कि आप कम से कम भाड़ा लेकर हमें भी वहाँ स्नान करा दीजिए और पहुँचा दीजिए और हमारे संग हमारे परिवार भी रहेंगे और हम भी रहेंगे यही आपसे उम्मीद है और निवेदन भी है मेरा कि आप हमें भी वहाँ औ मैं चाहता हूँ कि हम लोग और अब तो देखते रहते हैं लेकिन परिवार भी कम से कम देख लें कि प्रयागराज की क्या स्थित है इस समय और श्री राम जानकी का कैसा मेला चल रहा है परिवार भी देख लेगा हम लोग भी देख लेंगे